हॅलो गोवा कॅब एजन्सी न्ही हा हांव शान शांतनू उलयतालों कालच्या दिसा न्ही हांवें एक कॅब बूक केल्ली जो तुमचो जो ड्रायवर मात जो येयल्ललो पळय ती तुमची ज्या परिस्थितीन ती टॅक्सी आसलेली ते टॅक्सीचो ड्रायवर जो आसलो ताणी ना एका बऱ्या पद्दतीन जें मास्क घालचें आसता जें कोविडाचें जें आतां आमच्या अख्ख्या गोंयांत जें अख्ख्या भारतांत आनी अख्ख्या वर्ल्डाक जें फेमस हें जालां कोवीड त्या प्रमाणे ताणी जें मास्क घालूंक जाय आसलें तें ताणी घालूंक ना आनी तें भितूर टॅक्सीन इतले सगळे बुरशेपणां जाल्लीं पूण म्हजी एक नाइलाज आसलो म्हाका खंय एक अर्जंट वचपाक जाय आसलो म्हुणू हांव त्या प्रमाणे हांव गेलों ना तूं ना ना म्हण्टा तें मात खरें पूण कितें आसता तुमी ताज्या कडेन एक क्रॉसचॅक करून घेयात तो जर ना सुद्दां म म्हणटा न्ही जाल्या फुडें कितें करूंक जाय कितें तुमकां उलोवंक जाय ते ते तु तुमचे डिसिजन बट हे म्हाका ती अर्जंट आसली आसलो त्या टायमार म्हुणू हांव गेलों नाल्यार हांव तेन्नाच ती म्हजी जी कॅब हांवें ऑड बूक केल्ली ती ते तेन्नाच कॅन्सल करतलो आसलो